दिल्ली जी संस्कृति ॿियनि भारत जी संस्कृति सां एतिरी अलॻि न आहे छोत ॿियनि राज्यनि जा ॿियनि शहरनि जा माण्हू बि हाणे दिल्ली में अची करे वसिनि था उहे बि उहो ई त्योहार मल्हानि था हिते जेके उहे हिते मल्हाईंदा हुआ त अहिड़ो कोई त्योहार नाहे हाणे जेको दिल्ली में न मल्हाईंदा हुजनि चाहे उहो काथ पंजाब जो हुजे चाहे उहो दक्षिण भारत जो त्योहार हुजे चाहे महाराष्ट्र जो हुजे चाहे गुजरात जो हुजे सभु त्योहार हाणे असां दिल्ली में मल्हायूं था इअं असां ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे